हैलो आप सुगी से बात कर रहे हैं मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ मैंने जो आदेश दिया है खाने का उसको आप बढ़ा कर कुछ इस तरह लाइये मैंने पहले आदेश दिया दो चपाती तीन नान आप बढ़ा कर उसे चार चपाती पाँच नान के साथ मुझे भेजें